है दङनो न'आव दङ अमा फिसा दङ ओइ माथामल' दङ

बुन्दि मासे आरो बुनदा मासे दं आरो मासेया माबा जादोलै माथाम फानना जाबाय बायगोन बा जायो आदार जायो अ बायगोन उम बुनदाया माबा सारि हाजारब्ला हरगोन आरो बुनदिया सयत्रिसस' अ खम लानो हायालै खैथा लागोन

न'आव फाय न'आव फायनानै नाय नायग्रो नायनानै मिलायना हरब्ला हरगोन आरो

मब्ला फायगोन मब्ला फायगोन अ बायबोला लहा थायोरा नायग्रो गोसोम जाब्ला लानो हागोन

जायो आदारा भालै जायो

माबा हाथायाव बारा लायो फास हाजारफोर लायो बुनदाफोरा सारिहाजारब्ला हरगोन आरो

जागोन दे